नमस्ते हाँ लक्ष्मी आइसक्रीम वाले के यहाँ से बोल रहे हो क्या मैडम आप मैडम मेरी गुड़िया का बर्थडे हैं तो मुझे पंद्रह किलो आइसक्रीम बुक करवानी हैं

आप बताओ आपके पास कौन कौन से फ्लेवर रखे हुए हैं मैडम मुझे तो हेवमोर की चाहिए और कितने रुपये लोगे मैडम क्या भाव है आपके यहाँ पर जैसे फैमिली पैक का जो हिसाब है वो किस हिसाब से दे रहे हो आप एक सौ साठ रुपये किलो है और अलग अलग फ्लेवर बताएं अलग अलग फ्लेवर के आप मुझे प्राइज़ बता दो मैडम तो मैडम आप मुझे डब्बे वाली का जो आप बता रहे हो पैंतीस रुपये और पैंतालीस रुपए ये पर ये फिर ये पंद्रह किलो कैसे होगी मुझे तो कम से कम पंद्रह किलो देखो ना एक किलो कितने मुझे कम से कम पच्चीस डब्बे लगेंगे और आपको पता है अभी बहुत सारे लोग हैं आइसक्रीम ज़्यादा खाना पसंद करेंगे आपका एड्रेस कहाँ पर है मेडम राता नाड़ा किस जगह अच्छा बाती चौराहे जाते ही मिल जाएगा या फिर आगे पीछे और होना पड़ेगा मैडम और मैडम और क्या और कौन सी आइसक्रीम मिलेगी अपने एक बार और बताना मैडम मेरे से गलती हो गई थोड़ी सी तो मैडम इसका क्या भाव है स्ट्रॉबेरी नहीं मैडम फिर इसका प्राइज़ क्या रहेगा इसका डेढ़ सौ रुपये पर किलो की डेढ़ सौ है ना ठीक है मैडम तो फिर मैं आपको बताती हूँ है ना आपका एड्रेस और ये भेज दो मैं आपको पेमेंट कर देती हूँ ओके मैडम